हांजी मेरी एडवोकेट से बात हो रही है जी मेरे को अपने लिए एक मतलब मुझे एक केस लड़ना था हमारे परिवार में थोड़े टाइम पहले बरेला में एक ज़मीन ली थी उसकी दो हिस्से हुए थे एक मेरे नाम पर और एक मेरे भाई के नाम पर लेकिन कुछ वो मेरी दादी ने किए थे लेकिन अब दादी नहीं रही हैं और उनने जाने से पहले एक बार वो पूरा ज़मीन मेरे नाम पे कर दी थी लेकिन मेरे भाई अब मतलब आ गए हैं ये कहने कि उनको उसमें हिस्सा चाहिए क्योंकि पहले दादी ने उनके नाम पे भी की थी तो मुझे उसके लिए आपको आपसे बात करनी थी कि क्या आप वो केस मेरा लड़ेंगे क्योंकि दादी पहले ही लिख कर जा चुकी थी कि वो ज़मीन अब सिर्फ मेरे नाम पर है हाँ मेरे पास सारे कागज़ात उपस्थित हैं और वो ज़मीन कुछ दो तीन एकड़ की थी ज़्यादा नहीं दो तीन एकड़ की ज़मीन थी जिसमें पहले ही पहले भी जब ली गई थी वहाँ पे कुछ नहीं बनाया था बस एक बाउंडरी साइड में चारों तरफ एक लाइन खींच दी थी कि कोई और ना हड़प पाए क्योंकि आजू बाजू बहुत से लोगों की ज़मीन वहाँ पर पहले से है तो इसके पहले मेरे भाई का अता पता नहीं था लेकिन जब से फिर उनको अभी ज़रूरत पड़ी वो अचानक से मेरे सामने आ गए कि मुझे वो उसमें ज़मीन चाहिए है तो आप क्या लड़ पाएंगे उस केस के लिए मेरे लिए गवाह तो नहीं हो पाएगा क्योंकि जब दादी ने ये सब किया था तब पापा थे यहाँ पर और अब पापा का ये कहना है कि दादी ने हम दोनों के ही नाम पर करी थी तो इसलिए मेरे लिए मैं मतलब मेरे साइड से कोई गवाह तो नहीं हो पाएगा जो भी है वो कागज़ाद हैं वो कागज़ाद हैं मेरे पास जो दादी ने सिर्फ मेरे नाम पे जब ज़मीन की थी तो वो मेरे पास पूरी लिखावट रखी हुई है तो वो अपने केस के लिए सही रहेगी कि और कुछ अपन को लगेगा थोड़ा कम नहीं हो पाएगा पाँच लाख हो पाएगा क्या ठीक है मैं आपसे कब मिलूँ आकर कल शुक्रिया